आनी जाता मॅक्झीमम जाता पूण अशें खूबदां कितें जाता काय अनएक्पेकटीडच हें येतात अडचणी येतात आनी खूबदां अशें आसता आमी एखादें काम करपाक वयता पूण आपले वांगडा जो मनीस आसता ताका तें काम सारकें येताच अशें ना आनी एक एकदां तो आपले पद्दतीन चलपाक पळयता आमी आमचे पद्दतीन चलपाक पळयता आनी अशें जाता की तें कामाचो निकाल वेवस्थीत जायना आनी तेन्ना मागीर कितें करचें पडटा एक तर ताचे तंत्रज्ञ घेवचें पडटा ना जाल्यार म्हजें तंत्रज्ञ तेनी घेवचो पडटा आतां खूबदां अशें जाता की आपलो तंत्रान कोण घेयना आतां दुसऱ्याच्या तंत्र्यान वयचें पडटा आपणाक आनी ताका लागून मागीर एकदां बाबा पुता करून किवां कशें तरी करून अशें न्हय रे बाबा अशें म्हूण अशी समजा समजावणी काडून कितें तरी करून बाबा आमी एकदां मेकअप करुया आमी तें काम निभावया अशें म्हणून सांगपाक आमी प्रयत्न करता हांव पूण तें मागीर एकमेकांक समजावन ना जाल्यार दुसऱ्यांक कोणाक मदीं घेवन मजत घेवन बाबा हांव सांगल्यार तो आयकना तूं तरी एकदां मतशी हें कर तो म्हजें आयकून घेना निदान तुजें तरी आयकता जाल्यार पळय अशें सांगून एकामेकांच्या सहकार्यान हें करता लास्टाक कितेंय जर काम करतलो जाल्यार एकमेकांच्या सहकार्या शिवाय कठीण आसा आनी विरोध जाताच म्हूण एक एकदां म्हजोय विरोध आसूंक शकता ताकाय कठीण पडूंक शकता पूण तें कितें लास्टाक संवसारांत चलपाचें म्हणजे एकमेकांक मेनेज करपाक करचेंच पडटा आनी तशेंच तें हळूहळ निभावता मागीर तें काम